हैल्लो नमस्ते एह् थोआड़ा पुत्तर स्कूल कैल्ली नी आंदा बच्चा पढ़ाई च बी कमज़ोर ऐ ते शार्टेज़ बी इन्नी निकली गेदी बच्चे दी पेपर कियां देने ते ओह्दा स्लेबस बी कन्नै कंपलीट करना कन्नै असें ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ तुस मिगी रिपोर्ट दस्सी ओड़ेओ कालेज़ आइयै फिर में ओह्दी शार्टेज़ क्लीयर करी ओड़गी ठीक ऐ